जीअं त बरिसात जो मौसमु आहे बरिसात जे ही करे मां ॿाहिर निकरणु पसंदि न कंदी आहियां हिन करे मां पंहिंजे घर में कसरति करणु जारी रखंदी आहियां जीअं त ॾुकण जे बदिरां मां त थेतमेन मशीन ते ॾुकंदी आहियां हा जॾहिं लाइट बंदि हूंदी आहे त मां हिकु जॻह ते वेही करे ॾह मिंट लॻातार टपा ॾींदी आहियां त ॾुक ॾुक ॾोड़ करण जे करे मुंहिंजो वजनि बि घटिजंदो आहे मुंहिंजी सिहत बि सुठी रहंदी आहे तंदुरस्तु बि रहंदी आहियां जीअं त असांजे ज अॼु बि जाम बरिसातु आहे पंहिंजे घर में कसरति कई हाणे वीह मिंट लॻा त थ्रेडमिल तंहि महिल कयो जॻह ते जॾहिं जॾहिं मां हीअ सभु कंदी आहियां त मुंहिंजो ॾींहुं त जाम सुठो वेंदो आहे ऐं सुस्ती बि न थींदी आहे